आं जिन्स लंपेन्त बेंथ'लाव बायदोंमोन ओमफ्राय जिन्स लंपेन्ता ओरैबादि मोजां सिक्स पकेतमोन बियो खालारबो खारा आरो बियो जेबो बोरायाबो आरो बियो क्लिन थाबाय थायो बियो गाननोबो मोजां आं जेब्ला माबा मोनसे पिकनिक बा बेबायदियाव गानलांदोंमोन ओमफ्राय बे जिन्सआ ओरैबादि मोजां आरो मोजां कुवालिटिनि आं ओरैबादि मोजां मोननानै फसायबाय ओमफ्राय आं बायबाय आं दाइनजौनि बायदों ओमफ्राय बियो कटननि आरो मोजां बियो जेबो जेबो ओ मैलाबो नाङा आरो गयो सुब्लानो क्लिन खारो आरो बियो मोजां रोखोमनि जिन्स आं बिराद फसायदों आं ओरैबादि मोजां मोन्दों आं आरोबाव बेबायदिनो बे गोदान बायबावनो आरो गोसो जादों जाहाथे बेबादि आं ब्रेन्दनि बुसथु मोनबावनायबादि ओरैबादि मोजांमोन बे ब्रेन्दनि जिन्सा ओरैबादि आं मोजां मोननानैहाय ओरैबादि गोसो खुसि जादों आरो आं बेबायदिनो बायदोंमोन जाय बि गुस्लायाबो जिन्सनि ओरैबादि मोजां बेबो गाननो मोजां गुसुनो जेबो दिफेक्त जाया आरो बिखौ गाननानै आं बेबादिनो गोबां रोखोमनि थांलाय फैलाय बेबायदिनो गाननो आरो गानब्लाबो बोराया खालारबो खारा ओरैबादि मोजां आं फसायनानै बायखादोंमोन बायनानै आङो गानबाय दा गाननानै आं एक्सपिरियेन्स मोनबाय ओरैबादि मोजां ओमफ्राय दा आं बेंथल एरियायावबो गानो आरो पिकनिक जानायाव बेरायनायावबो गानो फादरियाव गानो आं बेबायदिनो जिन्स लंपेन्तनि बेबायदि गोबां मोजां मोननानै आं गान बायदों आरो गान्दों ओमफ्राय दा बेबायदिनो मोजां रोखोम फसायबाय आरो बे लंफेनखौ ओमफ्राय दा आं मोजां मोननानैहाय बायबाय ओमफ्राय दा खालारा बेबायदिनो हवाइत ब्लेक ग्रिन ब्लु दंमोन ओमफ्राय आं ग्रिनखौ बायदों ग्रिनखौ आं समायसिनगोन होननानै बायदों ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय आं दा बे प्रदाक्तखौ लाबाय ओमफ्राय आं मोजां मोनबाय